साढे़ म्हल्ले बिच्च इक्क छोट्टी जनेही ग्राऊंड बनाई गेदी ऐ जित्थै टूर्नामैंट बगैरा होंदियां न ते अगर उत्थै टूर्नामैंट च बंदे गी कुसै गी लग्गी जंदी ते ओह्दै आस्तै केह् केह् अगर बंदे गी लग्गी जाए ऐमरजैंसी तां उत्थै अस्पताल बी ऐ ऐम्बुलैंस बी रक्खी दी होंदी अगर बंदे गी दूर जाना प'वै तां टूर्नामैंट खेली खलाई लैंदे ते ओह्दे आस्तै केह् गोरमैंट दी ओह् गोरमैंट दी ओह् ग्राऊंड ऐ ते अगर लग्गी जा ते ओह्दे आस्तै गोरमैंट ने ऐम्बुलैंस दित्ती दी ऐ ते अगर कोई बच्चा कोई बी खेल्ला दा अगर बंदे गी लगदी ऐ ते ओह्दे आस्तै गोरमैंट ने ऐम्बुलैंस दित्ती दी ऐ बंदे गी स्पैशल उस ऐम्बुलैंस च लैता जाएगा गोरमैंट दी तरफा ऐम्बुलैंस होनी ओह् अस्पताल बी ऐ उद्दर इक्क अगर मतलव बाई चांस इक बंदे गी जैदा गै लगी जा ओह्दे कन्नै केह् ऐम्बुलैंस रक्खी दी गेदी गोरमैंट दी तरफा बंदे गी लग्गी दी ऐ स्पैशल ऐम्बुलैंस कोई गेम खेलदे लग्गी गेदी ग्राऊंड ऐम्बुलैंस दिती दी ऐ स्पैशल ऐम्बुलैंस च लैता जाए ते ठीक कीता जाए